جی ڈاکٹر صاحب گڈ مارننگ ڈاکٹر صاحب آج صُبح سے میری بہت میم بہت طبیعت خراب ہے میرے مجھے فیور بھی ہو رہا ہے میرے سر میں بھی بہت درد ہے گا اور نہ صُبح سے اُٹھا جا رہا ہے گا بس دِل بھی مالش ہو رہا ہے میرا میری زیادہ طبیعت خراب ہے گی اور پیٹ میں بھی درد ہے گا تو ڈاکٹر صاحب میں آ بھی نہیں سکتی اتنی میری طبیعت خراب ہے کہ میں آپ کی کلینک آ نہیں سکتی آپ بتائیے میں کیا کروں آپ مجھے کوئی دوا دیجیے جی میم

جی جی میم اور جی میم کھانے میں کیا لوں

جی میم جی میم جی میم بس تھوڑی یہ ہے کہ میں تھوڑا صحیح ہو جاؤں میں گھر کا کام نہیں کر پا رہی ہوں میم بالکل جی میم جی جی

ٹھیک ٹھیک ہے تھینک یو میم اللہ حافظ